आं मोसानाय बादायलायनायाव बाहागो लाफेरबाय उन्दैनिफ्रायनो मोसानायाव आंहा जोबोद गोसो दंखायोमोन बिदिनो फार्स्त आं क्लास सिक्सआव मोसाग्रोदोंमोन स्कुलाव बिदिनो मोसानाया बिदिनो पारफेक्त जायाखैमोन बिदिनो आं स्कुलनि फांसनाव मोसादों स्टेजआव बिदिनो मानसिफ्रा आंखौ गासिबो नोजोर होदों आरो बेयाव आंहा इसे लाजिनाय फैदोंमोन बिदिनो लाजिनायब्लाबो बिदिनो गोसो होनानै मोसाबाय आरो ना सल'खौ खोनासं खोनासं बिदिनो प्रेकटिसबो खालामाखैमोन आगोल बिदिनो गोदो बिदिनो मबाइल टिभिफोराव नायै नायै बिदिनो इसे एनै रोंलांनायमोन आरो बिदिनो जाखिनि रोङो बेखौनो डायरेक्ट मोसानाय जादों आरो ना स्कुलनि फांसनफोराव ओरै मानसिफोरा आंखौ गासिबो नायदों लाजिनायथ' फैदों फैनायालाय फार्स्त टाइम नालाय लाजिदों लाजिनाया उनाव बिदिनो मोसा मोसा लाजिनाया खारलांदों आरो आंना बिदिनो क्लास ओइट ना नाइनाव आं बिदिनो मोसानाय बादायलायनायाव फार्स्त प्राइज मोनखांबाय बिदिनो बहुथ आं मानसिफोरा आंखौ बहुथ अनोमोन बिदि मोसानायनि सायाव बहुथ आंखौ हेल्प होदों आरो माखासे आं जि जोम बायनो हायाबाबो लोगोफोरा गावसोरनो गावसोरनि ड्रेसफोरखौ होनानै आंखौ मोसाहोथारोमोन थेवबो आं बिसोरनि अन्नायाव प्राइजफोरखौ मोननो हादों आरो आरो दा आं बिसोर प्राइज मोन्नायनि थाखाय लोगोफोरखौ बहुथ साबायखर होनो नाजायो जोबोद हेल्प होदों बिथांमोनहा आंखौ माने दासिमबो आं मोसानायखौ गाराखै गारनायालाय बिदिनो दाबो दा आं कलेज फरायो कलेजआवबो बेदिनो मालाबा फुजाफोरावबो फांसन जायो बेफोराव आं मोसाहैयो बिदिनो लोगोफोरजोंबो मोसाहैयो ज'मानो मालाबा बिदिनो ग्रुपबो मोसायो जों मोसानायालाय बिदिनो गोबां ग्रुप मोसानायावबो बिदिनो गोबां देरहाबोबाय मालाबा फार्स्त प्राइजबो मोनबोदों मालाबा नैथि बान्थाबो मोनबोदों आरो बिदिनो बहुथ बान्था मोनबोनो हादों बिदिनो न'आवबो इसे मोसानायाव इसे हेल्प मोनबाय गोदोथ' बिमा बिफामोनहा आंखौ बिदि मोसानायाव मानि दाथ' इदिसोमोन नालाय फरायनायावल' गोसो होनांगौ बिदि मोसानायनि बागै जेबो माबामोन आरो आंखौ बिमा बिफाया बिदिनो हेल्प होआमोन थेवबो आङो बिदिनो गावनि नाजानायखौ गोख्रों खालामनानैबाबो मोसानायाव दासिमबो गाराखै आरो बिदिनो मोसा मोसा बिदिनो मबाइल गैयाबाबो लोगोफोरनियाव नायै नायै लोगोफोरनि मबाइल मालाबा बेलेग गुबुननि न'खरनि टिभिफोराव नायो मोसानायफोरखौ बिदिनो नायखुमायो ज'मा ज'मा जिनो लोगोफोरजों मालाबा बबेबा नायखुमाला बायो बिदिनो नायखुमानाय नायै नायै बिदिनो इसे रोंलांदों रोंलांनायमोन आरो बिदिनो दासो बिदिनो न'आवबो दासो ओरै मबाइल मोन्नाय जाबाय दासो बिदि जि मोनो बेखौनो मोसानाय जाबाय आरो नङाबा गोदोथ' बिदि मबाइल थबेलबो गैयामोन नालाय मालायनिजोंसो रोंनाय बिदिनो आं स्टारटिंखौ क्लास फाइपफोरनिफ्रायनो खालामदों दासिमहालागै दासिमबो आं मोसायो मोसानायालाय आं इयुनावबो बिदिनो डेन्स मास्टारखौनो जागोन आंनि उन्दै उन्दै फंबाय फंबाय बिनानावमोनखौ आं बिदिनो जायहा जायहा मोसानो गोसो दं बिथांमोनखौ आं मोजाङैनो फोरोंगोन आरो आं सानदों आङो मोनसे दा मोसानायनि मोनसे न' हारसिं बिदि लुहांदों डेन्स मोसाग्रा बिदिनो फोरोंनोबो हागौ आङो जाय जाय मोसानो गोसो दं बिथांमोनखौ आं पफ्रियावनो फोरोंगोन आंनि जे रोंगौथिखौ आं जेखिनि हायो बेखौ आं गासै बिसोरनो फंबाय बिनानावमोननो होगोन आं जेखिनि रोंगौ बेसेन नाङै आं बिथांमोनखौ फोरोंजोबगोन गासिखौबो आं बिदिनो जिखिनि हायो जिखिनि हायो बिथांमोनखौ आङो गावनि गोसोजों गोब्राब खालामनानैबाबो आं बिथांमोनखौ जोबोरैनो मोजाङै नाजागोन जाहाथे इयुनाव बिथांमोनहानो आंनिख्रुइ साबसिन मोसागिरि जानो हाथों गोजोनथों